गामियारिनि गेलेनाय गेलेमुफोरा जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुंफोरनो मुलाम्फा होनायानो जाहैबाय जोङो गामियाव फुटबल मेट्सफोर होयोब्ला जोङो जाय बेखथिफोरा खेलाखौ गेलेफैगोन बे बिखथिफोरनिफ्राय जोङो फिस लानाय जायो जोङो बेजोंनो एसे रां आरजिनानैहाय खेलाखौ होयो खेला होखांनानै जोङो बेबादिनो आग्लायनाय फैसाफोरखौ जोङो मोनसे फान्ड बायदि खालामनानै रां दाहारफोर सारनानै जोङो मुलाम्फा खालामलांनो हायो आरो जोङो बेजों गोलोसेनो जोंनि गामि ओनसोलनि बिदा फंबायफोरा खेला होनाय साखाथि बाखाथि साहा दखानफोर होनानै रां खामायनो हायो जाय मानसिफोरा बे बल खेलाखौहाय नायनो फैगोन बिसोरो जानो लोंनो लुबैयो बेखायनो खाथि खाला साहा दखान होनानैहाय साह दखान होनानैहाय जोङो रां आरजिनो हायो जोङो बेबायदिनो रां आरजिनो हायो आरो बे खेलानि नामैनो जोङो लटारिफोरबो होनो हायो खेलाखौ होखांनायनि उनाव माखासे मुलाम्फाखौ मोन्नो हायो जोङो बेफोरजोंनो गामिनि कमिटिफोरा लाब जायो